जैसे हम सब फ़ोटो खिचाते हैं तो जाते हैं विवाह शादी में घूमने के लिए ड्रोन कैमरा देखते है फ़ोटो खींचते हैं तो घूमने के लिए आड़े फ़ोटो हम जो जो हमको अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप्प व्हाट्सएप्प पर लगाते हैं इन्स्त्राग्राम पर लगाते हैं और फेसबुक इ सब पर नहीं लगाते हैं हम खुद और लगा के कहीं डाल देते हैं उस कोई है फेसबुक का डालते नहीं है उसको वैसे हम अपन फ़ोटो कम देखते हैं उसको हमको अच्छा लगता है तो शादी विवाह में जाते है और देखते है तो फ़ोटो उटो खिचवा लेते हैं सब ज जैसे सामने और फ़ोटो खींचकर और रखते है और वही रखकर और रख लेते हैं फ़ोटो और जाते हैं तो देखते है ड्रोन कैमरा उसको भी साथे अंगा खींच लेते है फ़ोटो तो दि दिखने में अच्छा लगता है